कपड़ा धोअके लेल पहिले पानिमे सर्फ दऽ के ओकरा दस मिनट छोड़ल जाइत छै ओकर बाद खिँचैलके दूसरा पानि ज्यादा नहि कम मात्रामे लऽ कऽ ओकरा खिँचैलके फेरसँ निकलि कऽ बस धूपमे डालि देबऽ डालयके छै आओर सुखलाके बाद ज्यादा धूपमे भी नहि सुखबयके चाही कलर उड़ि जाइत छै ओकर बाद अहाँ कपड़ाकेँ राखि सकैत छी